हाँ सर नमस्ते हाँ सर हम वकील हैं बताइए आपका क्या रखना है हम कर हम कर देंगे हाँ देखिए सर देखिए सर आज कल महंगाई भी है आज कल महंगाई भी है मेरी फ़ीस तो जो आप ख़ुद ही जानते हैं कि सब वकील वकीलों की कितनी फ़ीस है आप ख़ुद ही जानते हैं हम आपका काम कर देंगे

हम आपका जल्दी काम करवाएँगे लेकिन आपका पैसा भी लगेगा देखिए आज कल का पैसा का काम सब होते हैं हाँ सर हम सब करते हैं

ठीक है सर आप कागज़ पत्र ले कर आइए हम मेरे पास हम आपका हाँ कर देंगे और देखिए आज कल का ज़माना ऐसा है कि पैसे से सब कुछ होता है हम आपका थोड़ा सा कम करके आपका काम ज़रूर से हम ख़ारिज दाखिल कर देंगे सब काम कर देंगे हाँ सर हाँ

हम आपका काम ज़रूर से करेंगे यह याद है लेकिन आप आइए हाँ तो ठीक है हम आपका चार्ज भी कम रखेंगे सर लेकिन है कि देखिए कि महंगा आज कल सब लोग पैसे पर काम करते हैं हमको देना है उनको देना है

सब लोग का

ठीक है सर ठीक है सर आप आइए हम आपका काम कर देंगे ठीक है आप पैसा थोड़ा भी देना हम आपका काम कर देंगे सर नमस्ते सर ठीक है नमस्ते